अमा दाउ फिसिबाबो बिदिनो थाखा फैसानि गोनांथि जायो जेरै अमा लाबाबो नोङो गुन्दै गुन्दै होनांगौ गुन्दैयाबो दा दाम जाबाय अमा जेनेबा अमा मासेबाबो मानैबाबो नों उफाय गैया होखानांखागौ बेबायदि आरो जेनबा बिदिनो जों अमा लायो अमाखौ बोसोराव बिदिनो बोसोरसे फिबाबो जों दस हाजारसोल' मोनो बा नय हाजारसोल' मोनो बा नों गुन्दैयावनो थांखायो फाल्लायावनो आसि थाखा आसि थाखा बा जों बेसेबां लाब जायो लाबानो गैया साननो थाङोबा बिदिनो दाउफोर लाबाबो बिदिनो बेराम जायो मा जायो बोरमा लायो बोरमाबाबो बिदिनो माबा बिनि खि थायो माबा माबि जानायजों जेबो जिब जुनार माबा दाउ अमा लानानै जानोबाबो जारला आरो दाउ अमा लानानै जानो सानबाबो जाहरा बिनिखायनो जों ओरै इसे एनै मावनानै जायाबानो जाया दाउ अमाखौ आसा खालामनानैबो लाब गैया बिदिसिम जायो आरो दा नों बबेबा समाव नों मा बेराम जागोन बा दब थैगोन बेनि थाखायबो नोङो लस जायो बेबायदि आरो बिदि जेनबा दाउ लागोन दाउआबो नै गावबा गाव डिफारेन्ट बेराम जायो बिदिनो फाननानै नों माबा मोनसे जिनिस सोरजिनो सानो बेबो जाया बेबायदि जायो